हम हेलो सुधा देवी बजैत छी मगर हम अहाँकेँ पङ्खा लऽ गेलहुँ खरीदके मगर हमरा ओ पङ्खा अहाँ बहुत खराब दऽ देने छी पङ्खा तऽ चलैया नहि कनि वोल्टेज पर चलबै नहि करैया जहन जादे वोल्टेज रहतै तहने चलैया मगर जादे वोल्टेज तऽ रहैत नहि छै गाँव घरमे से तऽ अहाँ नहि बुझैत छियै कोनो पङ्खा अहाँ केहन खरीदके दऽ देलहुँ सब अहिंँकेँ दोकानसँ खरीदके लऽ जाइत छलै ओहिके चलते अहुंँके अहिँकेँ दोकानसँ हम खरिदऽ लऽ अयलहुँ तऽ कहलियै ओहि दोकान पर खरदैत छी मगर अहाँकेँ दोकानके गहकी तऽ मारल जायत एहन एहन ठकब तहन पैसा तऽ मँगनीमे हमरा लागि गेल अहाँ पैसा आपस करबै आ पङ्खा ठकि देलहुँ से पङ्खा पठा दै छी अहाँ अपन पङ्खा राखि लेब हम नहि पङ्खा लेब अहाँकेँ पैसा हमरा अहाँ आपस कऽ देब एहन ठक देलियै तऽ अहाँकेँ तऽ गैहकी एको गो नहि आब अहाँकेँ दोकान पर जायत लाबे लऽ ओ गेल अहिँके दोकान पर लै लऽ लोकसब ओसब अहाँकेँ दोकान पर सब लेलनि तऽ हम हमहुँ गेलहूं लाबऽ लेल मगर अहाँकेँ तऽ ठकि देलहुँ हमरा पङ्खा साफ खराब दऽ देलहुँ नहि चलैया नहि किछु नहि वोल्टेज रहैत छै आ नहि पङ्खोके पत्तियो टेढ़े अइ एकदम पत्तियो नहि टे नीक देने छी एकदम पङ्खा खराब दऽ देलहुँ पङ्खा चलैत तलैत छैहे नहि हमरा लऽ कऽ बदलि दै छी फेर लऽ कऽ अबैत छी हम अहाँके आपस कऽ देब हमरा से कहि दै छी हमर नहि पङ्खा राखब अहाँके ओ अपन पङ्खा अहाँ लऽ जाउ नहि तऽ आबि कऽ आ नहि तऽ पङ्खाके मिस्त्री पठाउ ठीक कऽ देत हमर कै ला नहि चलैया पङ्खा एहन एहन कैला डुप्लीकेट समान रखैत छी तहन अहाँकेँ दोकानमे अइ ओरिजिनल समान राखू ओरिजिनल समान नहि रखैत छी तऽ कै ला अहाँ ठकि देलियै अहाँ नहि एको गो नहि चलै तलै छै पैसा अहाँ देबै ठीक छै हँ अबैत छी लऽ के पङ्खा आ ठकब अहाँ नी नया पङ्खा दोसर पङ्खा दिऔ हँ तऽ हम कोना गरमीमे लोक केना रहतै पङ्खा नहि रहतै तऽ ओ ठकि देलहुँ हँ नहि हवा रहैया नहि किछु हवा पङ्खामे नहि एको रति छै कथी लोक केना लोक सुततै गरमीमे एहि पङ्खामे एको रति वोल्टेज तोल्टेज नहि छै एना ठकबै तऽ अहाँकेँ तऽ गैहकी दोकान पर एकटा नहि दोकान पर जायत अहाँकेँ दोकान बन्द भऽ जायत बुझलहुँ कि नहि से कहि दै छी